ہلو السلام علیکم اور بولیے کیسے ہیں سب ٹھیک ہے اور کیا ہوا بی پی ہے اوہ اچھا نمک کم کھائیے نمک کی وجہ سے ہوتا ہے موٹاپا ہوتا ہے بی پی بڑھتا ہے اور بتائیے اوہ اچھا نمک کم کھائیے سمجھے اور اوہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ایسا نمک سے ہو جاتا ہے موٹاپا سے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ٹھاک ہے اوہ بہت مطلب موٹاپا اس کے چلتے ہوتا ہے کہ چلو نمک بی پی کھان بی پی بڑھنے سے ہو جاتا ہے اور ویسا کوئی بات نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہم کو کیا پتہ بھائی آپ کو کیا ہے نہیں ہے اس چیز میں آپ ہی بتا سکتی ہیں آپ کو کیا ہوا ہے ہم تو نہیں بتا سکتے ہیں سبزی ہرا کھائیے سبزی کھاتے رہیے اس میں اور اچھا رہے گا س نے ہری سبزی سے ٹھیکے گا موٹاپا کم رہے گا سمجھے ہرا سبزی سے موٹاپا کم ہوتی ہے ہاں اور سبزیے ہرا کھاتے رہیے